बाजऽ ढङ्ग सऽ

कहलहुॅं कि से हमरा आरके तऽ धूप भए गेलै खेती गृहस्ती केलिया तऽ पानिके जे छै दिक्कत छै नल जल केलिया

उहाँके

आओर भी आओर जे छै इसकुलके जे छै सौंसे बनना चाही

नहि हँ हाल इसकुलके हाल जे छै सबचीज जे छै ठीक जे छै बच्चासबके सोचना चाही कहियौ ने ई के हमरा आरके हमरा आरके पानि पानियोँके जे छै दिक्कत छै पानियोँके जे छै हँ

हँ हमरा गाँवमे जे छै ने किछु सलाह दिअ पानिके जे छै ने व्यवस्था जे छै करबाए दिअ हँ करबा दिअ

हूँ ओ बैनि जेतै आओर अहाँमे की सब सुबिधा यऽ तहन तऽ इहए सबचीज सुबिधा छै आओर कोनो सुबिधा यऽ

नापबै आ ओहो सबके तऽ होएत

ने कनियोँ ओहो जे छै ओहो जे छै नहि टेरै छै एहाँ हँ ठीके छै अपनो कहियौ समझाबियौ